अज्ज में इक बूट लैते ओह् इन्ने फिट्ट भैड़े हे कि इक अंडी लाने ने ओह् खराब होई गे तसमें बी त्रुट्टी गे लोक बी आखा दे हे कि तुसें कुत्थुआं बूट लैते सड़े दे बूट न एह् खराब बूट देउड़े मतलब इ'यां फट्टे दे बूट न एह् इ'यां शैल बी नी हैन इ'यां गै न बेकार बिंद शैल नी हैन इक अंडी लाने ने गै फट्टी गे पूरे इक दिन बी नी चले न ढंगे ते अदे कपंनी दी चीज कंपनी दी गै होंदी हल्की चीज हल्की गै होंदी अदे कन्नै तुस मेरे पैसे बापस देउड़ो मिकी बड़ा घाटा होएआ ते कन्नै बड़ा घाटा होएआ मिकी मिकी पैह्लें पता होंदा में थुआढ़ी हट्टिया लैने गै नेहे अदे मिकी पैह्लें पता होंदा में थुआढ़ी हट्टिया लैने गै निहे इन्ने सड़े बूट लोक बी आखा दे किन्ने गंदे बूट लैते दे शैल चीज शैल गै होंदी ते खराब चीज खराब गै होंदी लोक बी थू थू करा दे आखा दे कुत्थुआं कनेही हट्टी ही ओह् कनेहा समान रक्खे दा हा इक दिन बी नी कट्टेआ इक दिन कट्टदे तां बी ऐ हा अवा इक दिन बी नी कट्टेआ उ'नें तले बी खराब होई गे तसमे बी खराब होई गे उं'दे पूरे बूट बी फट्टी गे पूरे खल्लुआं घग्ग पेई गे उ'नेंगी इ'न्ने गंदे बूट हे ओह् रंग बी इ'न्ना गेआ ओह् इ'यां इ'यां मतलब इ'न्ने गंदे बूट हे कि थ'ल्ले कंडे कंडे कंडे बी चुब्भा दे हे उं'दे अंदरा अदे इन्ने गंदे बूट हे लोक बी आखा दे कनेह् बूट लैते रिश्तेदार बी आखा दे हे इ'यां गै इ'यां अहें पैसें तोह् इ'यां गै इ'यां गै खूह् खातै पाए तो पैसे अहें इ'यां गै बेकार पैसे खर्चे तोह् नेह् अहें गंदे बूटें गंदे बूट लेइयै